असां जे थाणा ज़िले में जाम कारखाना आहिनि जिते असां खे सरकार बि ॾाढो सहयोग ॾिनो आहे थाणा ज़िले में कपड़े जा कारखाना प्लास्टिक जा कारखाना स्टील जा कारखाना जिते जाम माण्हू वेचारा मज़ूर कमु करे पंहिंजो पेट पालीनि था सभिनी खे रोज़गार मिले तो मेन त थाणा बेलापुर कल्याण इते इहो असां जो वॾो सेंटर आहे जिते वॾा वॾा कारखाना खुली विया आहिनि जिते सभनीनि जो रोज़गार थो थे पेट भरिनि था वेचारा मज़ूर ऐं ॿियो थाणा में मेन चावरनि जी पोख आहे